असांजे भारत देस में सभु धर्म सुठे सां रहनि सभु धर्म सुठे सां रहंदा आहिनि ऐं मूंखे सभिनी धर्म खां सिख धर्म वधीक पसंदि आहे छा त उहे हर वक़्त मदद लाइ तयारु रहंदा आहिनि हाणे बि मां मां ॾिठो त कोविड जे टाइम ते उहे उहे सभिनी खे ॾाढी मदद करे रहिया पिया हुआ रोटियूं ठाहे करे विरिहाए पिया रहंदा हुआ असां सभु धर्म वारा मिली करे हर ॾिणु वार ते असां मिली करे मल्हाईंदा आहियूं असां गुजरातियुनि जे नवरात्रनि में बि गॾिजी करे गरबा कंदा आहियूं ऐं सिंधियुनि जे चेटी चंड में बि सभु शामिलु थींदा आहियूं इन तराहं हर इन तरह सभु अलॻि अलॻि धर्म वारा माण्हू एकता में रहंदा आहियूं